उपन्यास हमरा पढ़यमे नीक लगैए लेकिन मुख्य रूपसँ हम मैथिली उपन्यास केँ पसन्द करैत छी आओर उएह पढ़ैत छी जाहिमे लिली रेके रङ्गीन पर्दा छनि हुनकर मरीचिका छनि भारतीय संस्कृतिपर हुनकर छनि हरिमोहन झाके छनि हरि खट्टर काकाक तरङ्ग छनि कन्यादान छनि एहिठामक मैथिलीके पहिल उपन्यासकार जीवछ मिश्रकेँ उपन्यास छनि ईसभ पोथी जे हमसभ पढ़ैत छी तऽ ओहिमे ओ पोथी सभके के जे मैसेज समाजमे जाइत छै ओ पॉजिटिव रूपसँ रहैत छै सकारात्मक सन्देश जाइत छै ओहिमे एहि तरहक कोनो एहन बात नहि छै जे पढ़ि कऽ समाजमे विकृति उत्पन्न हुअए सभटापोथी पढ़लाक बाद किछु ने किछु हमरासभकेँ ज्ञान भेटैए आओर ओ समाजकेँ उचित दिशामे लऽ जयबाक एकटा मार्गदर्शकके रूपमे काज करैए